बिबारखौ गायनानै बिबाराव मा मा आबाद खालामनांगौ बिबारनि लोगोसे बेवहाय नों हासार होनांगोन बिबार बारनानै थांनानै थानायनि थाखाय दै राननायाव माबा हा राननायाव नों दै होनांगोन हा राननायाव नों दै होदो हासार गारदो दै लुदो बिबार बिजौखौ खेबस' खेबस' गायस्लायदो आरो बेनि थाखाय मोसौ मोसा मोनजायिनि बेरा होनांगोन नोङो दुमनानै होनांगोन बेरा होआबा नेट सोंनानै होनांगोन मोसौ मोसा होबथानो थाखाय बेवहाय माबा मोनसे खालामनांगोन आरो नोङो नों बे खेबस' खेबस' गायदेर गायदेर खालामाबथ' नों बे बिबाराबो थांनानै थानो राहा मोननाय नङा ना बोलो मोननाय नङा बोलो मोननानै बेजों आरोबाव बे हाखौ गोरा जाबायबा गारदो गारनानै आरो दस्रा गुरै जानायनि थांनानै थानो थाखाय गुरै जानायनि हाखौ गोदान सोदोलाय हासारजों लगायनानै आरो बेखौ खेबस' खेबस' आरो गायस्लाय गायस्लाय होदोलाय गायस्लायखांदो गायस्लाय खांनानै दै एसे एसे एसे लुनानै होदो अखा हायाबा अखा हाबाथ' हाबाय दै लुना होनांला आरो अखा हायाबासो दै लुना होनांगोन आरो गोबोरखि हासार हासार एसे सायाव सारना होदो होनबाना मा होनो बे हासारा सिङाव हाबलांनानै रस मोनहैनानै रोदा जानानै रोदोमबोगोन आरो रोदोमबोनोसै देरनोसै बिबार लानोसै दालाय खानानै दालाय खाबाय बिबार लाबाय होनबासो जागोन दा बिबारा लाबाय उनाव समायना बारबाय नायनो मोजां नुबाय गोसोफोराबो नोंहा मोजां मोनबाय नायनोबो मोजां नुबाय ए आं बिबार गायनानै दोननाया मोजां जाबायहाय होननानै बुंनो हाबाय आरो नोङो आरो बेनिफ्राय मोसौआ होदो मोसौ हाबबाथ' नोंनि बिबारा लस जाबाय जाजोबनानै थांबा बोरमा फैगोन मोसौ फैगोन मा फैगोन बेरालाय होनानै दोनाबा बेरा होना दोनबासो नोंनि बुस्तुफ्रा मोजाङै थागोन आरो थाबाय थानानै थांनानै थाबाय थांनानै थानानै

बिदिनो बायदिसिना खालामनानै बिबारखौ माखासे बारहोदों आरो